जी जनाब एह् एह् अपने फोटोग्राफर होर बोल्ला दे न हांजी माराज असें कोई अपना प्री वेडिंग शूट कराना हा ते सुनेआ तुंदे लेई तुस ते सारा रियासी रयुसी बड़ा छाए दे ओ आं ते असेंगी लोकेशन थोह्ड़ी ढंग्गे दी नेही चाहिदी मतलब इयां किश दरेआ दरेयू बगा दा होवे ब्हा चला दी होवे इयां हांजी हांजी बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल चुनाव दरिया ते आं इयै रियासी रियासी जेह्ड़ा साढ़ा पुल ऐ ना जेह्ड़ा बरांदरी पुल जेह्ड़ा एहदे पर असें कम से कम बी पंजी फोटो जेह्ड़े खिच्चने न प्री वेडिंग दे छड़े की के एह्दा जेह्ड़ा नजारा लब्भदा ना नजारा बड़ा खतरनाक ऐ तुसेंगी पता पिच्छे बूह्टे शूह्टे लग्गे दे न हांजी ते कन्नै जेह्ड़ा ओह् असें जगह दा ना सुने दा यरा केह् ना ओह्दा अपने एह् उप्पर जेह्के पैहले बड़ी टूरिस्ट शूरिस्ट जा दे हे यरो यात्रु जेह्ड़े बड़े जा दे हे उप्पर चनका चनका चनका चनका दी गल्ल सना दा में हांजी चनका चनका चनका मैं सुनेआ कि बड़ी इयां दब्बड़ नेहा शैल नेहा एहदे उप्पर आं उत्थै में ओह् जेह्ड़ा केह् आखदे अज्ज कल्ल जेह्ड़ा उप्परां उप्परां फोटो खिच्चदा जेह्ड़ा ड्रोन केह् आखदे उसी हां ओह्दे कन्नै ओह्दे कन्नै मीं इयां मीं इयां अपने जेह्ड़ी मेरी होने आह्ली जेह्ड़ी वाइफ ऐ मेरी लाड़ी जेह्ड़ी ओह्दे कन्नै मतलब इयां दौड़ने आह्ला सीन नी हुंदा जेह्ड़ा परानी फिल्में च दौड़दे रेह् जियां आं बस ओह् आह्ला ओह् आह्ला सीन करना उप्परा लेकिन खिच्चना उप्परा खिच्चना उप्परा हां बाकी तुसें बाकी तुसें पैसे पूसे दी कोई ओह् नी लैनी मतलब टैंशन नी लैनी पैसें दी कोई थोड़ नी ऐ साढ़े कोल पैसा बड़ा ऐ हांजी चलो ठीक ऐ माराज